हाँ छात्रों को सिर्फ स्कॉलरशिप मिलती है छात्राओं के लिए गवर्मेंट ने काफी योजनाएँ चालू कर दी हैं जैसे अभी पहले साइकिल मिलती थी अभी कुछ कोरोना टाइम पर टैबलेट मिले हुये थे बच्चों के लिए अभी मोबाइल भी दिये जा रहे हैं लड़कियों के लिए इसलिए छात्राओं को स्कीमें मिल रही हैं और छात्रों को केवल स्कॉलरशिप मिलती है स्कॉलरशिप पर ही अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं छात्राओं के लिए फोन भी मिलता है सब कुछ मिलता है उनके लिए नई नई स्कीमें आ रही हैं